जी हाँ मैं सोसल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता हूँ मैं सोसल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉम पे हूँ जिनमें इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंगडिन जैसी सोसल मीडिया बेबसाइट हैं जिन पर मेरे अकाउंट हैं सोसल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाने के लिये तथा आत्मसंतुष्टि के लिये मैं फोटो पोस्ट करता हूँ मुझे अच्छा लगता है जब उसमें लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मैंने अभी हाल में अपने यात्रा के फोटो यहाँ पोस्ट करे थे जिसमें मुझे बहुत ही सकारात्मक कमेंट मिले थे लोग मुझे घूमने वाला प्राणी कह रहे और सोलो ट्रेवलर कह रहे थे जो मैं बनना भी चाहता हूँ इसलिए मुझे तस्वीरों को पोस्ट करना अच्छा भी लगता है और ये आजकल के जमाने के सात चलने के लिए काफ़ी बोला तो ठीक भी है और एक दबाव भी है सामाजिक दबाव जिसके कारण ये किया जाता है